गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय दैनि गाबफौरजों जोङो जेरै कालार बानायो आलदा आलदा कालार बानायो आं बेखौ जोबोद मोजां मोनो मानो होनोबा जोङो मोननै कालारखौ मिक्स खालामोबा आलदा कालार जे जायो बेनि थाखाय आङो बे वाटार कालारखौ साबसिन मोजां मोनो आरो फुननोबो मोजां मोनो जेन'बा आखिनानै हारसिंनो बेफोरखौ कालार लागायनो मोजां मोनो आरो आरो आं नैबे अयेल पेन्टिं खौथ' बारा मिथिला जेबो आरो आं आइदिया गैया आरो बे डिजिटेल आर्ट खौ बारा बेफ्रावबो आं बारा इन्थ्रेस गैया नाथाय आङो जेनेबा बे डिजिटेल आर्टआ मोजाङानो नायनो थाङोबा जोङो बेफोरखौ जोङो नु नुनो मोनो आरो जेनेबा जोङो जोङो जेनेबा मोनसे जायगानिफ्राय आलदा जायगाआव जोङो बे मबा माबायावनो थाखाबाय नालाय डिजिटेल खा नालाय जोङो बेखौ हजोंहाय जों सोरनोबा आलदानो सेन्ट खालाम हरो जेनेबा बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेनबा मानि क्लियार भिउ आव नुनो मोनो बे डिजिटेल आर्ट खौ जेबो माबा ब्लार बो नुवा आरो बेनि थाखाय बे डिजिटेल आर्ट आ मोजां ओंखायनो